पता पिछले हपते मैंने मिसो से एक प्रोडक्ट मंगाया था क्रॉकरी सेट मंगाया था वो कुछ समय से डिलीवर हो गया था और जैसे कि मैंने उसे चेक किया खोला तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी न कि वह टूटा फूटा भी नहीं था उसको चेक किया मैंने तो मैं सोच रहा हूँ मिसो से मैं एक और प्रोडक्ट मगाऊं क्योंकि मिसो में जो प्रोडक्ट आते हैं वो समय से पहले आ जाते हैं और जो टूटे फूटे भी नहीं रहते होंगे